औ हेलौ नोंथां खबर सबर मोजां ना नोंथां औ फिसाज्लाखौ बबेहाय एदिमसना लाखो नोंलाय औ औ औ औ औ औ औ औ औ ए मोजां नों आङो नै बेंथलाव मोनसे बाथौ मिसन होननाय इंग्लिश मिदियाम दंना आङो बेयाव एदमिसन खालामबाय ऐ बेखौनो थिक जानानै दं नालाय बिनि बे फरायसालिनिफ्रायनो गोबां मोजां मोजां स्टुदेन्थफोर ओंखारलांबाय आरो आं ओंखायनो आङो आंनि फिसाज्लाखौबो बेयावनो एदमिसन खालामबाय आरो ओरैनो फिसाफ्राथ' नोङो एदमिसन लानायनिबा एदमिसनावबा पास हाजारसो थाङो ओमफ्राय हस्टेल थायोबा टिन हाजार लायो आरो मान्थलि ओमफ्राय ओरैनो हान्थिनायबा साटस' लायो आरो

औ औ औ माथो नै गभर्नमेन्ट स्कुलाफ्रावबो फोरोंगिरिफ्रानो नांगौ बायदि मोनला माथो ओंखायनो प्राइभेटाव होबाय आङो नोंथां

ओं फोरोंनायफ्रा मोजां जाला औ औ औ औ औ आंबो बेखौ साननानैनो प्राइभेटाव खालामना होबाय माने खस्थ' मस्थ'बाबो सोनोसै आरो प्राइभेटावनो माने गथ'नि मोजांखौ लुबैदों नालाय औ औ मोजां औ दे होनबा नोंथां दे औ औ दे